खाॼनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई गीहर लोलो चौथो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरुनि जो हलुवो पटाटनि जो हलुवो जलेबी मिठो सम्बोसो गुजिया रसगुलो माजून सतपुड़ो